سفر کی پیشگی منصوبہ بندی کریں دہلی ہوائی ریل اور سڑک کے ذریعے ملک کے تقریباً ہر بڑے شہر سے اچھی طرح جڑے ہوئی جڑی ہوئی ہے زائرین کو چاہیے کہ وہ اپنی فلائٹ یا ٹرین کے ٹکٹ پہلے سے بک کروائیں تاکہ وقت اور پیسے دونوں کی بچت ہوں اہم مقامات کی فہرست بنائ دہلی تاریخی ثقافتی اور صنعتی اتبا سے ایک اہم علاقہ ہے زائرین کو چاہیے کہ وہ لال قلعہ قطب مینار ہمایوں کا مقبرہ انڈیا گیٹ جامع مسجد اکثر دھام اور لوٹس ٹیمپل جیسے مشہور مقامات کو تجد ہیں صنعتی اور تجاتی علاقوں کا دورہ دہلی ایک صنعتی علاقہ بھی ہے اس لیے بزنس کے مقاصد سے آنے والے زائرین کو اوکھلا نریلا یا بوانہ جیسے صنعتی زونر کی شیئر کرنی چاہیے مقامی ٹرانسپورٹ کا بہتر استعمال دہلی میٹرو ملک کی سب سے کارآمد ٹرانسپورٹ سروسز میں سے ایک ہے اس کا استعمال وقت بچانے اور ٹریفک سے بچنے کے رے کیا کیا جا سکتا ہے